हंजी हंजी भांडे भांडे ना जी भांडे दा रेट मुल्ल ओह् तक्कियै भांडा पतीले दा रेट हून तक्कियै तोल्लियै गै है कि रेट ऐ हून होई गेआ डेढ़ दो सौ दा चलो घट्ट करी लैओ चलो ठीक ऐ प्लेटां प्लेटां पजांह् रपये दी इक थ्होंदी ऐ जी हंजी